میں سوال یہ کہ آپ کون سے ڈیجیٹل ادائگی ایپ کا استعمال کرتے ہیں میں فون پے کا استعمال کرتی ہوں اور جی پے کا استعمال کرتی ہوں ایک طرف تو یہ اسے لوگوں کی زندگی میں آسانی بھی ہوئی ہے جیسے کہ میری زندگی میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے کہ بغیر کیش کیش کے ہم پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیف ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ساری اکاؤنٹ ڈیٹیلس جو ہے دوسروں کو پتہ چل جاتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے ہیکرس کا فائدہ ہوتا ہے جس کی سب سے اچھی مثال میرے پاس یہ ہے کہ میری جو ہے کپڑے کا بزنس ہے تو میرے پاس ایک دفعہ میسج آیا کہ آپ کا جو کوریئر ہے وہ رکا ہوا ہے تو آپ کا وہ کوریئر آنا ہے تو میں نے کہا ہاں ہاں میرا کوریئر آنا ہے اور یہ سچ بات یہ کہ میرا ایک پارسل رکا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ اپنی وہ اپنے نمبر سے مجھے پانچ روپے پے ٹی ایم کر دیجیے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بھی پارسل ہے وہ وہاں سے آگے فارورڈ کر دیا جائے گا آپ کو مل جائے گا وہ تو میں نے ایسے ہی کرا میں نے اپنے نمبر سے پانچ روپے پے ٹی ایم کرے اس کو جو میرے نمبر مطلب جس سے میرے پاس کال آیا تھا میں نے اس سے پانچ روپیہ پے ٹی ایم کرے میں نے جیسے ہی پانچ روپے پے ٹی ایم کرے میرے اکاؤنٹ سے پانچ روپے ڈیڈکٹ ہوئے اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے پانچ روپے ڈیڈکٹ ہو گئے اور اب میرا پارسل مجھے مل جائے گا لیکن اس کے کچھ دیر بعد میرے پاس میسج آیا کہ اس ٹائم میرے اکاؤنٹ میں پچیس ہزار روپے تھے کہ میرے اکاؤنٹ میں زیرو بیلنس ہو گیا پچیس ہزار روپے میرے اکاؤنٹ سے چلے گئے ہیں اب یہ سب چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ نگیٹو اثر ڈالتی ہیں جیسے کہ اس سے کیا ہے ہیکرس کو اب مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک ہیکر کا فون ہے یا کسی فراڈ کا فون ہے میں نے اس کا صرف نہ ہی کچھ اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیلس دیا نہ ہی کچھ دیا لیکن آن لائن ٹرانزیکشن سے نقصان ہوا میرا کہ اس میں میری کسی طریقے سے میری جو فون تھا یا جو بھی چیز تھی جی پے یا وہ اس کو اس نے ہیک کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو پانچ روپے ٹرانسفر کرے تو میری ساری ڈیٹیلس اس کے پاس چلی گئیں اور جس سے اس نے میرا پورا اکاؤنٹ خالی کر دیا تو اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں لیکن میرے لیے تو یہ ایک نقصان کا ذریعہ بنا ہے